अ हेल्ल' नोंसोरनिथिं दासान्दि गामियाव लामा दालांफ्रा माबायदि कन्डिसनाव दङ मोजां ना गाज्रि थांजायो ना थांजाया ओमफ्राय आं आं दिनैनो थांगासिनो दंमोन नै थांनो ओंखारबायानो ओमफ्राय लामाथिं बबेथिंबा हाबग्रा बारस'ग्रा लामा दं नामा नोंसोरनि बै गामियाव जेनेबा हाबग्रा लामाया बे जेनेबा बे दालाङा बबेबा मोनसेया बायदोंबा बबेजोंबा थांग्रा लामा मोनसे दं ना गैया बारस'लांग्रा

ओमफ्राय बै बै सोनाबजों थांबा बै सोनाबजों थांबा मा बायदि लामाया शर्टकाट जायोना जाया ओमफ्राय ओरै सानजानिफ्राय जेनेबा खोलानिफ्राय ओरै सानजा दावखोनायालाय सानजानिफ्राय ओरै सोनाबहा दावखोनाया ओमफ्राय बै माबाजों खोलाजों थाङोबालाय बै ओरैहाय खोलाजों थांनाय मोनसे लामा दंना खोलाहानि खोलाहानिफ्राय साहा दावखोनाया

ओमफ्राय औ ओमफ्राय दा सोनाबनिफ्राय होमबा फैनो थाङोबा मोजां ने लामाया ओमफ्राय ओमफ्राय हाब्रु गैया दा आं ओरैहाय एल पि स्कुलथिं थांगौमोन नोंसोरनि गामिनि एल पि स्कुलथिं सोरनाव माने जिखुनु नामखौ आं बुंनो हाला जायखिजाया सासे लोगो सिनायनाय दङ बिसोरनाव माने आं थांगौमोन आरो हो औ औ दे होमबालाय औ दे औ